आप कौन जी हाँ जी जी जी

दूरी तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं अच्छा छिंदवाड़े से बात कर रए हैं देखिए छिंदवाड़ा से तो पैंतिस किलोमीटर है अपना देवगढ़ का किला और आप कितने लोग हो अच्छा अच्छा तो खर्चा आपको वही बैठेगा मैडम क्या बोलते पंद्रह से दो हज़ार रुपये हाँ पंद्रह सौ रुपये लगेगा आप दोनों को हाँ और टाइमिंग हमारी मैडम यह रहेगी कि हम आपको तीन घंटे बस दे पाएँगे उससे ज़्यादा नहीं दे पाएँगे अगर आप उससे ज़्यादा लेती हैं तो फ़िर आपको वहाँ से चार्जेस लगेंगे नहीं तीन घंटे में बहुत कुछ घूम सकते हैं मैम आप वहाँ देवगढ़ का किला है सुनिए सुनिए आप देखिए सुनिए सुनिए सुनिए मैं आपको वहाँ तीन घंटे घुमाने का बोल रहा हूँ बाकी आपको वैसे यहाँ छः घंटे लग जाऍंगे अपन को यहाँ से देवगढ़ जाना है देवगढ़ जाने में अपन को लग जाएँगे क्या बोलते डेढ़ घंटे फ़िर आपको डेढ़ घंटे क्या बोलते आपको ऊपर चढ़ाई करना पड़ेगा मैडम आधी जगह सीढ़ियाँ हैं और आधी जगह सीढ़ियाँ नहीं हैं मैम फ़िर मैं आपको आगे घुमाऊँगा उसका मैं आपको तीन घंटे बोल रहा हूँ आपको मैं वहाँ का देवगढ़ का किला दिखाऊँगा एक नया किला है एक पुराना किला है एक नया गेट है वहाँ एक सोने की मछली है वह वाला कुंड दिखाना है आपको झरना दिखाना है यह आपका तीन घंटे में हो जाएगा आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी होगा आपके चलने के ऊपर है मैडम यह ओके ओके हाँ तो मैम सुनिए न फ़िर अपन अपन जैसे पूरे टोटल देते हैं बारह बजे से शाम के पाँच बजे तक का टाइम देते हैं तो मैम मैं आपसे तीन हज़ार रुपये लूँगा और आप लोगों को मुझको जो भोजन का टाइम रहेगा आफ्टर का आपको भोजन कराना पड़ेगा मुझे लंच ठीक है और आप लोग को जो घूमना वह बाकी मैं घुमा ही दूँगा ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ तीन चार जगह हैं जो मैं आपको दिखा दूँगा फ़िर आप लोग को ब्लॉग बनाना है फ़ोटोज़ खींचना वह आप अपना दे सकते हैं टाइम नहीं नहीं यह जो हमारे तीन हज़ार मैम आपको आपने ब्लॉगर बताया कि मैं ब्लॉगर हूँ तो आप लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं इस वजह से मैं आपको कम करके बता रही हूँ तीन हज़ार रुपये नहीं तो इससे ज़्यादा लगते आप मेरा पूरा टाइम खा रहे हो इतना तो मैं सवारी में अपने लोकल में कमा लूँगा नहीं नहीं दो से हमको तीन वैसे नहीं चलेगा और तीन हज़ार मुझे चाहिए आप मुझे अभी पन्द्रह सौ रुपये ऑनलाइन कर दीजिए और आपकी लोकेसन सेन्ड कर दीजिए कहाँ आना है मैं वहाँ आ जाऊँगा हाँ जी मैम जी मैम नहीं मुझे मैम आप रात के दस बजे तक आज कन्फम करके बता दीजिए और सुबह कितने बजे चलना है आपका टाइमिंग बताइए मैम मैं दस बजे आपके घर के सामने आ जाऊँगा आप लोकेसन सेन्ड कर दीजिए मुझे आगे पीछे नहीं चाहिए क्यों मेरी और भी सवारियाँ रहती है मेरी अभी वेटिंग में कॉल आ रहें ओके